شادی شادی ایک کافی اچھا اور کافی ایک بڑھیا عمل ہے لہٰذا ہمارے دیش کے اندر شادی کو کافی امپارٹنٹ دی جاتی ہے اور اس کو کافی اس کو دھوم دھام سے نبھایا جاتا ہے شادی کی جو رسمیں ہوتی ہیں ان کو نبھانا کافی ایک جو ہے اچھا مانا جاتا ہے جیسےکہ سب سے پہلے جو شادی میں ہوتا ہے ہمارے یہاں تو وہ ہوتی ہے انگیجمینٹ منگنی جسے ہم لوگ کہتے ہیں تو اس میں شادی طے ہو جانا دن تاریخ وغیرہ ہو جانا اس کے بعد جو رسمیں ہوتی ہیں جیسے کہ اپٹن تو ہمارے یہاں اپٹن کافی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اس میں جو وہ جس انسان کی شادی ہوتی ہے اس کے اپٹن لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک فنکشن یہ ہوتا ہے رسم ہوتی ہے مہندی مہندی لگائی جاتی ہے مہندی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ مناتے ہیں شادی کے ایک دن ایک رات پہلے دو رات پہلے ہوتی ہے رات وہ منائی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک مین فنکشن جو ہوتا ہے جو سب کے یہاں ہوتا ہے وہ ہوتی ہے بری تو جو بری میں ہوتا ہے اس میں لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی والے کے یہاں اور کافی سامان لے کے جاتے ہیں تو بری ہوتی ہے پھر بارات ہوتی ہے پھر ولیمہ اور پھر چوتھی اور ہمارے یہاں اپنے فنکشن کی بات کریں تو کافی بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں کافی ہمارے جتنے بھی خاندانی رشتےدار محلےدار ہوتے ہیں ان سب کو ہم لوگ اس میں شامل کرواتے ہیں